میرا من تو ہمیشہ کرتا ہے ڈرائنگ کرنے کا اِس لئے مجھے جب بھی کوئی پینسل کلرز نو آرٹ کاپی کچھ بھی دکھتا ہے تو میں فوراً بنانے لگتی ہوں اور میں جو چاہتی ہوں کہ میں ہر وقت جب بھی مجھے ٹائم مِلے میں ڈرائنگ کروں اِس لئے میں جب کھانا بنا لیتی ہوں تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو بنا لیتی ہوں صفائی کرنے کے بعد ٹائم ملا تو بنا لیا اور ڈرائنگ کا سب سامان سامنے موجود رہتا ہے تو میں تھوڑا سا بنا لیا پھر جا کے کام کر لیا کچھ بچوں کو پڑھانے کے ٹائم بھی بچے اگر ہوم ورک کر رہے ہیں اُس ٹائم بھی تھوڑا سا بیٹھے ہیں تو ڈرائنگ کر لیا اِس طرح سے میں اپنا ٹائم ڈرائنگ کے لئے نکال لیتی ہوں